کھانا بنانا تو مجھے بے انتہا پسند ہے اگر میں سادہ کھانا بھی جیسے کہ دال چاول بنا رہی ہوں تو مجھے زیادہ سے زیادہ دس سے پندرہ منٹ لگتا ہے اس سے زیادہ نہیں لگتا ہے مجھے اور ترکیب کی پیچیدگی کو جانے بغیر اگر میں کوئی کھانا بنا رہی ہوں تو میں انڈا بناؤں گی کیونکہ انڈا بے انتہا آسانی سے بن جاتا ہے اور فوراََ سے بن جاتا ہے